नमस्कार मेरा नांऽ प्रदीप शर्मा ऐ जेह्कियां मेरियां हाबियां न ते मेरे इंटरैस्ट न ता पैह्ला नंबर मेरा इंटरैस्ट ऐ जेह्ड़ा ओह् एह् ऐ सिंगिंग लाइन मतलब गाने गूने गाना ते दूआ आई गेआ गेम होई गेआ गेम ऐंड स्पोर्टस बाकी डांसिंग बी ऐ माड़ा मुट्टा मतलब एह् पंज सत्त चीजां जेह्का मेरा इ'नें चीजें उप्पर जेह्का फोकस ऐ इं'दे उप्पर मेरा जैदा इंटरैस्ट ऐ लेकिन इक मेन गोल जेह्का मेन फोकस होना चाहिदा ओह् मेरा क्रिकेट उप्पर ऐ दूए नम्बर मेरी आई जंदी सिंगिंग लाइन सिंगिंग उप्पर बी मेरा बड़ा इंटरैस्ट ऐ मेरा मतलब बड़ा फोकस ऐ लेकिन आस्तै आस्तै करना सैट्ट मतलब जिन्ना जिन्ना होआ करदा